गेलेमु होनोब्ला मोनसे आप'थ्थि गोनां मोनसे जायगा एबा

जाय गेलेगिरिया आफ'थ्थि गैया बे खिलारिया जेब्लाबो आवगायनो हाया

गेलेमुनि सायाव बुंनो थाङोब्ला जों उन्दैनिफ्राय बेबायदिनो गामि ओनसोलाव थाग्रा हिसाबै जोङो जमा जमा लोगोफोरजों बेबायदिनो माखासे आइजें गैयिनि थाखाय जों बेबायदिनो प्लास्टिकनि बल एबा नारें जुमब्रानि बल बेबायदि खेला गेलेबोदोंमोन थिक बेबायदिनो फैयै फैयै स्टेप बाइ स्टेप सोलायनायजों लोगोसे दानि मुगाजों गोरोबफानानै मानसिफोरा गोबां गेलेनाय आयदायाव बाहागो मोनदों खेला होनोब्ला गोबां रोखोमनि खेला दङ गोबां गेलेमु आयदाफोराव मानसिफोरा हाबनानै दङ सिगां हिसाबै बेबायदि खेला गेलेनायाव जेबो बेबादि सुबिदाफोर गैयामोन थेवबो मानसिफोरा गावनि देहा सोलेरखौ थिजोम दिदोम लाखिनो थाखाय खेलाखौ गेलेलांबाय थादोंमोन खिन्थु बे समालागै फैयै फैयै खेलानि

इम्प'रटेन्स होन्नांसिगोन एबा गोनांथि बेखौ नुफैबाय दानि जिथु नुथाय खेलानि दिगाव मानसिफोरा गोबांआनो बाहागो लानो हमबाय मानो होनोब्ला बेनि गेजेरजोंनो दिनैनि दिनाव गावनि थांना थानायनि राहाखौ बानायलांनो हायोसै

सरकार बिफाननिफ्रायबो खेलानि आयदायाव गोबां गोनांथि होबाय बे लेखायैनो जों नुनो मोनो खेलानि गेलेनायाव बांसिन सुबुंआनो गोनांथि होदों आं बेखौ नुहरदों